असांजे जे लाइ सभिनि खां मुश्किल थींदो आहे हेडिंग जेॾीमहिल असां को बि टॉपिक लिखंदा आहियूं त हुन लाहे थींदो आहे की हिनजो नालो छा लिखूं छाजे मथां लिखूं कीअं लिखूं कीअं लिखबो ऐं अंदरि लाइनूं छा विझंदासीं ॿिया कहिड़ा आहिनि प्रस्थावना प्रस्तावना खां अॻियां पेहलू पेहलू खां पोइ विषय विषय खां पोइ छा प्रेरणा मिलंदी हिनमें असां ॾाढो मुंझी वेंदा आहियूं हुनखां पोइ जॾहि ब्लॉक हिन सभिनि जी तयारी थी वेंदियूं हुनखां पोइ राइटर्स सभिनि खां मुश्किलु में मुश्किलु पार्ट इहेई थींदो ब्लॉक तयार करण ब्लॉकनि जे बारे में ब्लॉक हिक अहिड़ी विषय हुजे जेकी भले माण्हू पूरी किताब न पढ़े हुन ब्लॉक जे ब ब्लॉक खे ई पढ़ी सम्झी सघे थो अंदरि लेखक छा छा प्रेरणा ॾिनी आहे सही ॾिनी आहे कोन्ह ॾिनी आहे ऐं हिन विषय में असांखे इहेई तो पतो पवे की हा असां जेॾीमहिल किताब पूरी करे लाहींदा आहियूं पोइ असांखे पतो पवंदो आह असां ॾाढो कुछ इनमां ॼाणयो आ हुअ ॼाण असां किथां पाती आ छा पुरानियूं पुरानियूं किताबूं ॻोल्हे खोले हुनखे पढ़ी असां सम्झंदा आहियूं सम्झी वरी पढ़दा आहियूं पढ़ी करे पोइ हिक हिक टॉपिक ते ब्लॉक तयार कंदा आहियूं हुन ब्लॉक खे तयार करण में असांखे एॾी मुश्किलूं ईंदियूं आहिनि ऐं लिखण में लिखी त ॾिसी करे त लिखी लाहींदा आहियूं जेॾीमहिल असां सोचे करे लिखंदा आहियूं हू कोन्ह लिखी सघंदा आहियूं माण्हूनि खे हिन विषय में सुठी प्रेरणा मिले थी कोन्ह थी मिले लेखक खे सभिनि खां पहिरीं इहोई सोचिणो आहे की साम्हूं वारो जेॾीमहिल असांजी किताब पढ़े थो त हुनखे पढ़ण में इंट्रेस्ट ईंदो अॻियां ब्लॉक पढ़ण में इंट्रेस्ट ईंदो त हू पुठियां सॼा चेप्टर पढ़दो जॾहिं अॻियां हीअ ब्लॉक सुठो न हूंदो त हुनखे पुठियां विषय में कुझु पढ़ण में मजो ई न ईंदो त हू पंहिंजी किताब हींअ ई रखी लाहींदो त राइटर्सनि लाइ सभिनि खां मुश्किलु में मुश्किलु पहलू पहिरीं ईंदी आहे हेडिंग हेडिंग खां पोइ ब्लॉक ब्लॉक खां पोइ अंदरि प्रस्तावना प्रस्तावना खां पोइ अॻियां पं प्रेरणा हुनजी प्रेरणा छा थी मिले हुनजो अनुभव कीअं आहे हू सॼो लिखण खां पोइ राइटर्स अगरि हूअ किताबूं सक्सेस वञनि थियूं त सम्झो राइटर्स जी सॼी महिनत सफ़ल ई आहे नथी वञनि माण्हू नथा सम्झी सघनि त पोइ राइटर्स में काह न का लेखन में किथे न किथे का न का परेशानी ईंदी आहे ऐं हिन लेखकनि में लेखकनि के हिन ॻाल्हि में ॾाढी परेशानी ईंदी आहे ख़ासि करे सिंधी ॿोलीअ में लिखण ॻाल्हाइण ब्लॉक ॻोल्हण ब्लॉकनि खे सम्झण वरी सिंधी ॿोली में लिखण सभिनि खां वधीक परेशानी इनमें ईंदी आहे